हेल्ल' ऐ बायद' दखानावनो दंना दखानावनो दं अ ना दंना गैया ना ना दंना गैया ए ना नांगौ जादोंमोन आंनो मा मा ना दं

अ दैमानि दंना गैया दैमानि ना नांगौ जादोंमोन अ दैमानि ना नांगौ जादोंमोन

अ दा बेलासिफोराव मोनगोनना मोना अ आंनो दैमानि ना नांगौ जादोंमोन एकदम खोलाथिंजायनि आलासि फैनो नागिरदों दैमानि ना जानो लुगैदोंमोननो

औ ओमफ्राय दासान्दि मा मा ना दं दा नोंनि लोगोआव सिंगिफोर सिंगि दंना गैया सिंगि मागुर

मागुरखौ दामा मा दाम मा दाम मागुरालाय सिंगियालाय बेसे अ दे होनबा आङो दा बेलासियाव लायगोन दे थांनानै ओमफ्राय दैमानि नाखौबो लाखिबानो जाबाय दैमानि नाखौबो लायगोन आङो दैमानि नाखौ अ देर केजिसोबानो जागोन दे ओमफ्राय दामालाय बेसे दैमानिया जागोन दे आब' दे आब' दे जागोन दे बाखि लाया आङो अ दे दे जेबो मोना दे औ दे औ दे दा लायगोन आं